نوجوانوں میں بے روزگاری کا مسئلہ بہت اہم ہے یہ ہمارے ملک میں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے ملازمت اور نوکری کا بازار ہندوستان میں مختلف شہروں میں الگ الگ ہے ہم جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ نوکری اب ملتی نہیں ہے ملزم ملازمت کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تعلیم کے بعد روزگار کا ملنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں ہم خود نوکری کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مارکٹ کتنا نیچے جا چکا ہے ہم بہار کی بات ہی کر لیں بہار میں تو ملازمت اور روزگار کا تو بہت برا حال ہے یہاں ایک سیٹ کے لیے تقریباً پچاس بلکہ بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ملائم ملازم لائن لگائے ہوئے ہیں اگر ایک نوکری چھوٹتی ہے کسی وجہ سے تو دوسری ملنی بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ حال ہر جگہ کا یکساں ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اس وقت نوکری کے حساب سے اور ملازمت کے حساب سے بہت پیچھے جا چکا ہے اس کی وجہ جو بھی ہو حکومت جانتی ہے پھر بھی سرکاری نوکریاں خالی رہ جاتی ہیں اور ملازم ملازمت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے لیکن اگر ملازمت کے مواقع زیادہ سے زیادہ پیدا کیے جائیں تو شاید یہ حال نہ ہو ہاں میں جانتا ہوں کہ حکومت اور پرائیویٹ کمپنیوں کے سامنے ملازمت پیدا کرنے کے لیے کچھ چیلنج ہیں لیکن اگر آپ اچھی حکمت عملی اختیار کریں پالسیاں عمدہ بنائیں تو اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پرائیویٹھ اور سرکاری روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں